हिकु जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह ॿ जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह पंद्रहं जनवरी ॿ हज़ार ॿावीह वीह जनवरी ॿ हज़ार टेवीह एकवीह जनवरी ॿ हज़ार चोवीह